आथिखालाव जोंनि एरिया एबा जोंनि जायगायाव उन्दै गथ'फोरा गेलेग्रा गुबै खेलाफोरानो जाहैबाय जेरै खाबादि खै फुटबल माखासे आरो गुबुन गुबुन जेरै खेलाफोर बेफोरखौ जोंनि आथिखाल ओरै उन्दै गथ'फोरा गेलेयो जेरै मारबल अन्थाय जाबनाय बेफोर बायदिखौ जोंनि एरिया एबा ओनसोलाव जोङो गोबां गेलेनायफोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ नुनो मोनो आरो गोबां गथ'फोरा जोंनि एरियायाव बांसिनै जोङो फुटबल बेफोरखौ जोङो गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायो